काणकोण तालुको वो एतिहासीक दृश्ट्या खूब म्हत्वाचो आसा गोंयच्या दक्षीण तोंकार हो तालुको वशिल्लो आसा ह्या तालुकाचें मुळावें नांव म्हणजेच ऐतिहासीक नांव कर्णपुरम् आशिल्लें

ह्या गांवात चडशे कुणबी लोक कुणबी लोकांनीच हो तालुको वसयिल्लो तालुक्यांत सगळेंच जंगल कुणबी लोकांनी हे जंगलाचे गांव केले कुणबी ही जमात एक आदिवासी जमात ते रानांत रावताले आनी तांचें निसर्गा कडेन खूब बरें नातें आशिल्लें गांवकार वेळीप हे कुणबी समाजांतले दोन प्रमूख हळू हळू कुणबी समाजांतल्या लोकांनी गांव वसयले शेतां रोंवपाक सुरवात केली हे ही ही जमात खूब कश्टकरी हळू हळू या तालुक्यांत भायले लोक येवपाक लागले म्हणजेच दुसऱ्या राज्यांतले दुसऱ्या तालुक्यांतले आणी ते ह्या तालुक्याक रावपाक लागले आतां ह्या तालुक्यांत सगळ्यांत तरेचे लोक आसात मुख्य प्रमाणांत देसाय भगत कुळमी म्हणजेच वेळीप गांवकर बामण कॅतलीक हे सगळे जमातींनी वो गांव तालुको भरिल्लो आसा काणकोण तालुक्यांत खूब तरेचीं देवळां आसात ते देवळ्यांनी कांय मुखेल देवळां म्हळ्यार काणकोणचें मल्लिकार्जून देवूळ तशेंस पैंगिणीचें पर्शुराम देवूळ पैंगीण वाठारांतलेंच बेताळ देवूळ आनीक लोलयेचो नागडो बेट्टाळ मल्लिकार्जून देवूळ हा हाचीं दोन देवस्थानां आसात एक गांवडोंगरी आनी एक श्रीस्थळ अशें म्हटलें वता की गांवडोंगरी हें मल्लिकार्जून देवाचें मूळ स्थान आनीक थंचान तरंगां व श्रीस्थळ देवळाक येतात देवस्थाना बाबतीत सुद्दां काणकोण तालुक्याक व्हड इतिहास आसा आज मेरेन काणकोण तालुक्यांतले लोक आपली परंपरा सांभाळटात काणकोण तालुक्यात शिगमो चवथ दसरो जात्रा ह्यो मोठ्या प्रमाणांत जातात तशेंच फेस्तां हे बी जातात काणकोण तालुक्यांत सगळ्यात पोरणी चर्च आसा ती म्हणचे शँत सँट एंथनी चर्च लोलयेचो नागडो बेताळ खूब फामाद आसा नागडो बेताळाच्या देवळा लागींच आर्यादुर्गेचें देवूळ आसा अशें म्हटलें वता किंवा आमचे जाण्टेले आमकां सांगताले की नागडो बेताळ वो आर्यादुर्गेचो भाव एक दीस आर्यादुर्गेक ताणें सांगलें हांव तुका मेळपाक येतां तेन्ना आर्यादुर्गेन नागडे बेताळा बेताळाक सांगलें तूं येता जाल्या नागडोच यो आनी सक्काळ फुडें यो हांवें तुका ल्हान आसतना पळयिल्लो आतां म्हाका तुका तशेंच पळोवपाचें आसा पूण जर कोमडो आरोवच्या पयली तूं पावलो ना जाल्या तूं थंयच घट्ट जातलो बेताळ बाब रातचो चलपाक लागलो ताणें आंगार कांयच वस्त्र घाल्लें नाशिल्लें चलता चलता चलता ताका वाटेर खूप जाण मेळे तांकां जाप दीत रावत बसत उठत तो आयलो आनी लोलया आर्यादुर्गेच्या देवळा कडेन पावपाकच कोमडो आरवलो आनी पयल्याच कोमड्याच्या सादीत नागडो बेताळ थंयच घट्ट जालो अशी ही स् जाण्ट्याचे एकल्या जाण्टेल्याली काणी तशेंच ही जी मुर्ती आसा ती खूब व्हडली आसा तेजें खूब बरें काम केल्लें गेल्लें आसा इतली पुरातन मुर्ती गोंयाक आनी खंयच ना आनी जी ती साबूत आसा म्हणजे पोर्तुगेज्यानी जेन्ना आक्रमण केलें तेन्ना त्या मुर्तेक कांयच केलें ना ती मुर्ती आसा तशीच आसा तशेंच काणकोणांतलें पर्शुराम देवूळ भारताक पर्शुरामाचीं खूब कमी देवळां आसात तातुंतलें एक पैंगिणीचें अशी मान्यता आसा की पर्शुरामानच गोंयाची निर्मिती केली ताच्या पर्शून ताणें दर्या फाटल्यान व्हेलो आनी थंय एक ल्हानसो जमनीचो तुकडो वयर आयलो आनी तोच आतां गोमंतक किंवा गोवा म्हण फामाद आसा काणकोणचे लोक हे शांतिप्रीय आसात तांकां झगडीं झुजां आवडणात ते एकमेकां कडेन मेळून मिसळून वागतात धर्म जाती ह्यो भावना तांच्या कडेन नात प्रत्येक मनीस एकमेकागेर वतात सणा वाराक वतात नाताळ चवथ दिवाळी दसरो शिगमो मोठ्या उत्चामा उत्साहान म स् मनयतात तशेंच काणकोणाक काब दे राम हो किल्लो आसा हो किल्लो अशें म्हटलें वता की हो किल्लो शिवाजी म्हाराजा टायमाचो शिवाजी म्हाराजान दर्याक वो काब दे राम वो किल्लो बांदिल्लो मागीर तो ताजेर पोर्तुगिजांनी आपलें पूर पोर्तुगिजांनी तो मेळयलो काणकोण तालुका पारंपारीक दृश्ट्या तर म्हत्वाचो आसाच पूण आतां तो सुधारता फुडें वता ऐतिहासीक दृश्ट्याच आसा शिक्षणाच्या मळारय तो खूब नामनां जोडटा एन एस सिक्स्टी सिक्स वो हायवे राष्ट्रीय म्हामार्ग काणकोणच्यान वता काणकोणची नैसर्गीक संपत्ती बी खूप व्हडली आसा वो तालुको निसर्गान भल्ला डोंगर दर्या न्हंयो धबधबे हाका लागून तो तर फामाद आसाच पूण आतां तर तो मनोहर पर्रेकर राष्ट्रीय महामार्गाक लागून आनी फामाद आसा गालजीबाग आनी तळपन न्हंयचे व्ह पूल बांदलो गेलो आसा ह्या पुला लागून काणकोण ते पोळ्या हें अंतर खूब कमी जालां आनी लोकांकय ताजी मदत जाला हांव काणकोणकार हाजो म्हाका गर्व आसां